अ सार अ सार औ सार ओं माबालै सार माबा क्लासफ्रानो जाथारलालै मेथ्सनिया मेनदेला सारा देखुन माबा क्लासफोरखोनो मोजाङै खालामा माबा कर्सआथ' जोबथाराखै होननानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थायो माबा फरायसाफोरा दा गावखौथ' मेनदेला सारखौ थोंजोङै फरायसाफोरा बुंनो हाला आंनि सिगाङाव बुंदों आरो सार मेथ्सनि कर्सफ्रानो जोबाखै सारआ माबा मोजाङैबो फोरोङा बारस' बुरसा फोरोङो आरो माने बेफोरबायदि बुंदो आरो अ कर्सआ जोबाखै होनना बुंदो आरो दा नै प्रि टेस्ट फैनोसै आनो बिदि बुंदो ओं बेखायनो दा बिसोरो दायरेक्टयै फरायसाफोरा थोंजोङै सारनिसिम बुंनो बोरैबा मोन्दों आरो बेखायनो आंनि सिगाङाव बुंदों ओंखायनो आं सारनो बाथ्राखौ फोरमायबाय

नोंगौ नोंगौ उनावबो सावरायनो हागोन दा गाबोनबो सावरायगोन जेनेबा थेवबो आं दा सारनो बाथ्राखौ जनायखानाय जाबाय मानो होनोब्लाथाय दा बिदिबाथाय बे जायगानि फरायसाफोरा बहुद लस जागोनना मेथ्स बायदि साबजेक्टखौ जुदि मोजाङै फोरोङाब्ला जोबोद माने माबा जायो आरोना असुबिदा जायो ओंखायनो सारा इसे बेब'स्था लायोब्लाथाय मोजां जायो तारमाने बे मेनदेला सारनि सायाव सारा बुंबानो जाबाय अ अ अ

अ अ अ नटिसफोर होनो हायोबा सारा एज ए प्रिन्सिपाल हिसाबै सारा बुंनो हायो दा किन्तु जोंफोर एसिस्टेनजों एसिस्टेन्ट बुंलायबा बोरैबा जायो ओंखायनो सारा एज ए प्रिन्सिपाल बाथ्राखौ औ भारबेलिबो बुंनो हायो जे कर्सआ नोंथांना थांथाराखै

स्थाफ मिटिंआव अ

दे जागोन दे सार दे दे होनबा सार दे दे सार दे जागोन दे जागोन दे औ